हाँ मेरे क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन हैं लोगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए वो अपनी बहुत सारी प्रक्रिया अपनाते हैं वे अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं और छोटे छोटे स्तर पर उन्हें खेल कर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल मजबूत बनाते हैं कि हमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से खेलना है खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे गाँवों में छोटे छोटे बहुत सारे संगठन है हमारे गाँव में एक संगठन है उसके बाद शहर में कई सारे संगठन है जो मिलकर इसका कार्य करते हैं